دلّی میں صوبائی حکومت بہت اچھے فیصلے کرتی ہے لوگوں کے حق میں کرتی ہے جیسے گنہگار کو سزا دیتی ہے صفائی کا صاف صفائی کا بہت دھیان رکھتی ہے بچوں کو اچھی شکشا دینے کے لئے بہت اچھے ٹیچر اسکول میں رکھتی ہے اور غریبوں کے لئے سرکاری ہاسپیٹل کھولتی ہے اس جگہ جگہ پر کیمپ لگاتی ہے جس سے کہ وہاں جا کر غریب لوگ اپنے ہیلتھ چیک اپ کروا سکیں اور اچھی دوائیاں لے سکیں سرکار ایک ووٹنگ کرتی ہے جس سے جیسے ابھی حال ہی میں یو سی سی چل رہا ہے اس کے لئے سرکار نے ایک ووٹنگ کی ہے جس میں جو اس یو سی سی ڈریس کو بھارت میں لانا چاہتے ہیں وہ ووٹ نہ کریں اور جو اس یو سی سی ڈریس کو ڈریس کو اپنے ہندوستان میں نہیں لانا چاہتے وہ اس ووٹ اسے ووٹ کر سکتے ہیں جب سرکار یہ دیکھے گی کہ آنکڑا نہ کرنے والوں کا زیادہ ہے اور کرنے والوں کا زیادہ ہے جس کا زیادہ ہوگا سرکار اس کے حق میں فیصلہ کر دے گی